हेलो खूब खुशी रहू की कहू हूँ हूँ हूँ की सुनाउ कथी सुनऽ चाहै छियै विवाहके चीज सुनऽ चाहै छियै कि मिथिलाके विवाह गीत मोदलता जीके लिखल पदावली आज सियाजीके बियाहकी लगनियाँ सखी घर मङ्गल ओतऽ ततेक सुन्दर बात लिखलखिन जे घर घरमे मङ्गल एगो घरमे मङ्गल नहि सबके घरमे मङ्गल बहुत सुन्दर पद छै आइ बरियात साजी सुनी ने पड़ैया बहिना बतिया पनिया हे सखी घर घर मङ्गल विवाहके नीक एक एक एकसँ एकपर एक गीत सब छै

हमरा ने चाही सुख आराम हे हम मिथिलेमे रहबै हँ ई सब मिथलाके गीत छै विवाहके गीत छै आओर डोमकच छै डोमकच होइ छै मिथिलामे जड़ जटिनके खेला होइ छै जट जटिन हँ जट जी जट जटिनके सेहो गाना सब अबै छै बहुत सुन्दर गाना छै जट जटिनके झिझियाके गीत हँ झिझियाके गीत बड़ झिझियेके गीतके बादमे जट जटिन लोक गबै छै झिझियाके गीत बड़ा सुन्दर अहींके भरोसे मैया झिझरी झिझिया बनेलियै हे माँ हे माँ झिझियापर होइयौ ने सहाय अबोधबा बालक किछुओ ने जनैयऽ माँ हँ ई सब जट जटिनके गीत भेलै मिथिलामे भगवानके विवाहमे कलेबा होइ छै चतुर्थी राति जकरा कहै छै चतुर्थीके दिन भतखै जकरा कहै छै मड़बापर ओकरे कहै छै राम कलेबा भगवानके छप्पन प्रकारके व्यञ्जन सब भोग लगायल जाइ छै भगवानके भोग लगेलाके बादमे डोम डोमिन अबै छै जुठन माङ्गै छै जुठन माङ्क लेल पहुँचै छै बीच रस्तामे डोमिन हेरा जाइ छै डोमिनके खोजऽके लेल डोम बौआइ छै सौंसे सौंसे खोजै छै घरके लोकसँ पुछलक बरातीसँ पुछलक लड़कासँ पुछलक रामजी दुलहा सरकारसँ सीताजी अपना सबके मिथिलाके नाते बहीन छथिन रामजी पाहुन छथिन हमसब इएह नाता रखने छियै हुनके गीत दिन राति विवाह कीर्तन हमसब विवाह गीत गबै छी आओर हुनके लिखल गीत शारदा सिन्हा सेहो गबै छथिन शारदा सिन्हा सेहो बड़ा सुन्दर गीत एगो डगर एकटा गबै छथिन बरातीके गारिके लोगबा देत काहे गारी बता दऽ बबुआ रामजीके गीत गबै छथिन गारि पढ़ै छथिन हूँ रामजी सँ पूछे जनकपुरके नारी बता दऽ बबुआ लोगबा देत काहे गारी बता दऽ बबुआ बड्ड मिथिलाके एतेक गीत छै जे मेमोरीमे कतेक लोक राखत हमसब तऽ हमसब तऽ म मोटरी बान्हिकऽ रखने छियै मेमोरीमे भरि भरि राति खैनीख